अह मादै बिलिना ना मादै बिलिना ना अह मादै आं बै आंथ' नोंजों मैगं नोंसानाव दङनो कफि मैगं माने आंनो बिराथ बुरजा नांगोन आरो दुइ कुइन्टलसो दुइ कुन्टोलसो होनांगोन बान्दा कफि ओमफ्राय अल कफिखो एक कुन्टोलसो नांगोन हरनो हागोन ना हाया अह होमबा मादै नोङो बारा लेट खालामनांला माने आङो बे मैगंखो जोंहा हाबा दंथ' फंबायनि माने आं समबारै फुङावनो माने गारि गारि खोन्थाहरगोन ओमफ्राय बे गारियाव नोङो थिखांनानै हरबानो जाबाय माने अह मेगंखो मेगंखो बे गारियाव थिखांना हरबानो जाबाय ओमफ्राय आह फैसाखौबो आं बे गारि मालिकनोनो हरफाखागोन माने नोंनो ओमफ्राय अह ओमफ्राय जायखिया नोङो नोङो जाखिनि नांगौ ओमफ्राय बे दुइ दुइ कुन्टोल कबियाव बेसेबां जायो एक कुन्टोल फुल कबियाव बेसेबां दाम जायो बेनि फैसाखौ नोङो हिसाब खालामनानै लाखिबानो जाबाय जायखिजाया आङो बे गारि ड्राइभारनोनो फैसाखौ हरखागोन आरो माने ओमफ्राय जायखिया नोंनो नोंनो नांगौखिनिखो हिसाब खालाम हिसाब खालामनानै लाखिबानो जाबाय ला जाहाते नोंहाबो लस जाया अह अह आहाथ' हाबायावसो नालाय हाबायावसो होगोन नालाय जाहाते आं मोनबा लाखिनो माबा जाया आरो मोनबोथारो आरो अह जायखिया मोनथारनाय रखम खालामबानो जाबाय जायखिया अह मिस खालाम अह मिस खालाम नाङा थांनायाथ' आं थांलाया जायखिया गारि मालिकखौनो आं हरफागोन दे फैसा जायखिजाया नों हिसाबखो हिसाबखो खालामनानै लाखिबानो जाबाय अह बेसे जायो ओं बेसे जायो लाखिबानो जाबाय नों दे होमबा ना